हमारे घर में खाना आदमी लोग भी बनाते हैं जब औरतें बीमार पड़ती है तो आदमी लोग भी खाना बनाते हैं और मेरे बच्चे भी खाना बनाते हैं मेरे पति भी खाना बना लेते हैं और गैस पर खाना बना लेते हैं और चूल्हा पर भी बना लेते हैं कूकर में खाना बनता है भगोना में भी बन जाता है और चावल उवल धो कर सब डाल लेते हैं लोग दाल हल्दी आ नमक ये सब डाल लेते हैं फिर सब्जी काट कर भी अपना सब्जी बना लेते हैं और रोटियाँ भी बना लेते हैं थोड़ा बहुत और जो कुछ बनाना पड़ता है पकोड़े बना लेते हैं चाय बना लेते है ये सब हमारे घर के आदमी भी काम कर लेते हैं और हमलोग भी काम करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं हमलोग तो आदमी खाना बना लेते हैं और बच्चे भी खाना बना लेते हैं और सब कुछ जो कुछ बनाना पड़ता है दूध खौला लेते हैं खाना बनाते हैं चाय बनाते हैं और जो कुछ भी बनाना पड़ता है सब कुछ बना लेते हैं दाल उल सब कुछ बना लेते हैं हरी सब्जियाँ कमाने जाते हैं आदमी लोग तो घर पे हमलोग खाना बना लेते हैं और जहाँ जाते हैं वो लोग वहाँ पर खाना बना कर खा लेते हैं और हमलोगों की जरूरत नहीं पड़ती है अपने से हाथों से खाना वो लोग बना लेते हैं और और जो कुछ भी खाना बनाना पड़े वो सब कुछ बना लेते हैं से मैगी उगी बना लेते हैं चाउमीन बना लेते हैं और ये है डोसा उसा भी बना लेते हैं और जो कुछ भी खाना है सब कुछ बना लेते हैं लोग